जोङो बैसागु फोरबो फालियो मागो कारतिक गासा फोरबो बेफोर गार्जा फुजा बेफोरखौ फालियो गिबियावनो बैसागु फोरबोखौ जों बर' सुबुंफ्रा रंजा बाजा खालामनानै बारहोहरो बिदिनो बयबो गामियाव ज' ज' ओंखारो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ' ग'थाय ओंखारो आरो बिदिनो सेंग्राफ्रा आलदा ग्रुफ सिख्लाफ्रा आलादा ग्रुफ जानानै बैसागुखौ फालियो मोसायो न' न' हाबनानै बिदिनो सोरबा माइरं फैसा बेफोरखौ हरो आरो सोरबा बिस बर'निया जौखौ एसेबाबो होयो सोर लोङो सोर लोङा जासियो होयो न' न' हाबो बयबो जौ माइरं फैसा बिदिनो बायदिसिना हरो मैगं थायगंफोरखौबो फालि बिदिनो फालियो ज' ज' नो मोसाखांनानै बिदिनो बैसागु जोबनानै ज' बिदिनो मागिनानै फैसाखौ मोननानै पिकनिक जायो पिकनिक जायो आरो बेजोंनो ज' ओंखारनानै पिकनिक जायो बेदरफोर बायनानै बेदरफोर बायनानै बिदिनो ओंखाम संनानै जायो ज' नो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गासिबो ज' ज' पिकनिक जायो ओमफ्राय बिदिनो बैसागु फांसनफोरबो खुङो बेयाव मोसायो सिंगारफोर मेथाइ खनगिरि लिंहरो खनो जोंबो बैसागुआव फालियो मोसायो आरो मोसायो बिदाय होयो बिदिनो आरो माबाफोर नुगोन जोङो फिथा सिथाव बेफोरखौ जायो बेदरफोर अमा बेदरफोर जायो दावफोर सिथारनानै न' न' खाथिफोरावबो बयनावबो बर' गामिआव जायो जायो खाथिफोरावबो जाहैयो लेंहर लेंहरलायनानै बिदिनो जायो बयबो लेंहरलायो जोंबो जाहैयो बिसोरबो जाफैयो